हाँ हम लोग अच्छे जगह गए थे मतलब मुम्बई जा रहे थे हम लोग मुम्बई जाते समय हम लोग ट्रेन से मुम्बई जा रहे थे खूब अच्छे अच्छे से हम लोग अपने पैकिंग किए थे और मम्मी बनाई थी मुकनी की लिट्टी और चोखा बनाई थी और हम लोग यहाँ से गए हैं गए हैं तो हम लोग ट्रेन की वेट कर रहे थे एक घंटे तक वेट किए है ट्रेन का फ़िर उसके बाद हम लोग ट्रेन में ट्रेन आई है फ़िर हम लोग बैठे हैं उसके बाद उसके एक दो घंटे बाद हम लोग बैठने के बाद हम लोग खाए पिए हैं खा ने पीने के बाद हम लोग अपने सीट पे सोए हैं और उसके बाद जब दो दिन के बाद हम लोग मुम्बई पहुँचे हैं तो मुम्बई पहुँचने के बाद पापा आए हैं तो हम लोग को लेकर गए हैं टैक्सी से उसके बाद हम लोग फिर हम लोग गए थे घूमने हम लोग गए हैं घूमने उसके बाद पापा के साथ हम लोग घूमने गए थे ये घूमने गए हैं तो को घूमने गए थे हम लोग समुद्र के किनारे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे हम लोग घूमे हैं मम्मी पापा के साथ घूमे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था समुद्र के किनारे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था और हम लोग यहाँ बनारस में भी घूमने गए थे काशी विश्वनाथ गए थे घूमने वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा मतलब हम लोग गए थे ये घूमने और उसके बाद हम लोग गंगा आरती देखे थे वो भी बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम लोग ये सब घूमे हैं बहुत मतलब काशी विश्वनाथ में भी बहुत अच्छा लगा घूमने में हम लोगों के और उशके बाद हम लोग गए थे घूमने के बाद हम लोग खाए पिए हैं और ये अच्छे से हम लोग नाव में भी बैठे थे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी घूमने में उसके बाद हम लोग अयोध्या गए थे अयोध्या में अयोध्या में भी बहुत ही अच्छा लगा राम जी का उद्घाटन हो रहा था वहाँ अयोध्या में भी हम लोग बहुत मतलब अच्छे से घूमें हैं एन्जॉय किए हैं वो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग ऐसे ही जगह गए थे सब मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके बाद हम लोग घूमे टहले हैं और घूमने के बाद हम लोग घर आए हैं फिर उसके बाद हम लोग मतलब वैसे ही हम लोग घूम रहे थे उस जगह में बहुत ही अच्छा लग रहा था